हिन्दु धर्मके लिए हमरा सबके लिए तऽ बहुत ही अच्छा मायने छै जे हमरा सबके पर्व जे होइ छै दशहरा भेल दिवाली भेल छठि भेल चौड़चन भेल ई सब बहुत ही अच्छा होइ छै देवी देवताके हमसब बहुत मानै छी बहुत ही मानै छी देवी देवताकेँ जे हम सब पुजै छी ओ मनोकामना हमरा सभकेँ बहुत पुरा होइया दशहरा सब भेल छठि सब भेल ई सबमे उपासो बड करै छियै ई सबमे हमरो सभकेँ यहाँ जयन्ती सब बैसायल जाइया बहुत अच्छा से ही भगवानके भगवती सबके मने राखल जाइया बहुत अच्छा से भगवती सभकेँ हमसभ मानै छी गीत नाद सब होइत रहैया हमरा सभमे मधुश्रावणी भेल बरसाइत भेल इहो सबमे वटसवित्रीके भेल हिन्दु धर्ममे सब चीजकेँ बहुत ही मान्यता छै आओर पूजा पाठके लिए किछु औरे छै पूजा पाठ हमसभ बहुत दिलसँ करै छी भगवानसँ जे माङ्गै छी से भगवान हमर सबके पुरा कए दैया आओर चढ़ावा चढ़ावैके लिए तऽ कोनो नहि सोना चाँदी जेकरा भगवान जतबा देने छै ओ अपन ओ ओतबा अपन करै छथिन ओतबा अपन कए लै छै भगवान अपन जाकर जकर हुसैन मनोकमना पुरा करै छै ओ अपन आरामसँ आप करै छथिन तै हिन्दु धर्मकेँ लिए बहुत ही अच्छा मायने राखै छै हिन्दु धर्म बहुत ही अच्छा छै हमरा सभके तऽ बहुत पसन्द यऽ पूजा पाठ सभ किछु तऽ त्यौहार सब जे आबैया ई सभमे हम बहुत हमरा सभकेँ मन लागैया होली दिवाली ई सबमे भी बहुत मन लागैए